जय झूलेलाल

हा त तव्हांखे आहिनि मुझे ऑफ़िस में अचो तव्हां कुझु डॉक्यूमेंटस खणी अचो अने मां उन ते एक्सेक्शन लॻाईंदमि अगरि पुलिस दुरव्यवहारु कयो थवनि तव्हांजे मथां हू सेक्शन अप्लाय थींदी अने पुलिस तव्हांखे सॼो सहायनि ईंदो ई मुंहिंजी जिम्मेदारी पर तव्हांखे हुन लाइ मुंहिंजे ऑफ़िस अचणो पवंदव न न कोई तकलीफ़ न ईंदी असां इते लेटर कोर्ट खे लिखी ॾींदासूं कोर्ट तव्हांखे सिक्योरीटी ॾींदी अने कोई तकलीफ़ न ईंदी मुंहिंजी फीस टे हज़ार थींदी जेतिरी दफ़ा मां प्रेजेंस थींदमि कोर्ट में ओतिरी दफ़ा टे हज़ार वठदमि मां हलो मां तव्हांजी ॻाल्हि मनावती थी अढाई हज़ार वठदमि हुनखां घटि मां न लाइदमि तव्हां अगरि पोइ अगरि मां चवदमि ना मां अगरि प्रेजेंस ॾींदमि त पुलिस वारा बुधदव तव्हांजी ॻाल्हि अने अगरि बि दफे झगिड़ो थियव त तव्हां एविडंस लाइ वीडियो कढिजो न न कोई दुश्मनी न थींदी तव्हां मुंहिंजे पासे अचो असां लेटर ॾींदासि अने हू लेटर जो असां कुझु करंदा तव्हांखे ख़ाली प्रेजेंस ॾियणी आहे कोर्ट में छा ॻाल्हि थी आहे हू बुधाइणी आहे अने तव्हांजे सपोर्ट में ही ॻाल्हि थींदी अगरि तव्हां सचा आहियों त हा न न कुझु न थींदव तव्हां उनखां तव्हांखे ॾकण जी जरूरत कोन्ह अथव तव्हां हिक दफ़ो प्रेजेंस ॾियो पंहिंजी अने असां हिक दफ़ो डॉक्यूमेंट कलेकट करे छॾू अने पोइ असां अॻियां वधूं था न तव्हां ख़ाली मुंहिंजे हिते हाज़री ॾियो न न अढाई हज़ार खां मां घटि न लहिदमि छो की मूंखे बि ऑफ़िस जो ख़र्चो हूंदो आहे न अगरि मां कोर्ट में प्रेजेंस ॾियां थी त तव्हांखे उन महिल मूंखे अढाई हज़ार ॾियणा पवंदव न न न छोके मूंखे बि जाम ख़र्चो हूंदो आहे हा ठीकु आहे